जय झूलेलाल असांजे सिंधी परिवार में जॾहिं बि ॿारु ॼमंदो आहे त साठ सुॻुन त शुरू ई थी वेंदा आहिनि ऐं छहें ॾींहनि ते असांजे हिते छठी कई वेंदी आहे जंहिंमें ॿार जो नालो रखियो वेंदो आहे घर जो कोई बि वॾो ॿार जो सुठो सुंदरु नालो रखंदो आहे ऐं विधाता माता उनजो विधाता माता हुनजो नसीब लिखी वेंदी आहे ॿार जे मथनि खां असां क़लमु ऐं छठी रखी छॾींदा आहियूं सतें ॾींहं ते उन माउ जो मथो धोई करे उनजे पेकनि जी रोटी ईंदी आहे महिमान ईंदा आहिनि घर में उहे रोटी खाईंदा आहिनि उनखां पोइ धीरे धीरे जीअं थोरा ॾींहुं वधंदा आहिनि एक्वीह ॾींहं ते या सुठे चंड जो ॾींहुं ॾिसी करे बार खे पहिरियों दफ़ो घर मां ॿाहिरि कढियो वेंदो आहे टिकाणे में वञी उनखे मथो टिकायो वेंदो आहे टिकाणे जो पाणी पीआरियो वेंदो आहे उनखे थोरी ॿाहिरियों हवा पाणी जो बि मिली वेंदो आहे जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो आहे त पहिरियों मुंनणु करायो वेंदो आहे ॿार जो के के पंजे महिने कराईंदा आहिनि के के पहिरें दसहरे ते कराईंदा आहिनि असांजे एरिया में जॻहि ते रहंदा आहियूं उते त माण्हू इअं बि चवंदा आहिनि की ॿार जो मुंनणु अगरि नासिक जे घाट ते थिए त ॾाढो सुठो थियो थींदो आहे मां बि पंहिंजे ॿार जो मुंनणु नासिक जे घाट ते ई करायो हुयो सुठे नमूने पंहिंजे परिवार सां मिटु माइटनि सां वञी करे असां मुंनणु कराईंदा आहियूं जीअं जीअं ॿारु वॾो थींदो आहे पहिरियों पेर खणणु चालू कंदो आहे त पेरपानी जी हिकु बि हूंदी आहे रसम उनमें मानी पचाए करे ॿार जे पेर ते रखी वई ईंदी आहे ऐं ॿारु पंधु करणु चालू कंदो आहे इअं बसि सिंधियुनि जे रस्मो रिवाज़ हलंदा रहंदा आहिनि ॿारनि सां